समाज के तऽ हम इएह चीज कहै लए चाहै छी जे शादी बिबाह आओर कोनो या सराध बरखी के भोज निमंत्रण अगर दैया तऽ एगो भोज सिर्फ करू आ एगो भोज मनाबू जे ओ बहुत बढिऑं यऽ समाज के लियऽ बचाउ यऽ बचत यऽ सब चीज यऽ आओर इएह सब चीज हम कहै लए चाहै छी